हे धर्मा विशयी इश्कॉलांक कशें हें करपाचें तें सांगता तें इस्कॉलांत जायतीं इश्कोलां आसा एक कोंकणी म्हणजे क्रिश्चनाचें आसता मुस्लिमाचें आसता हिंदूचें आसता प्रत्येक धर्माक ते एक एक विशय हो दवरपाक जाय धर्माक हिंदू धर्माक कशें धर्मांत देवा फुड्यान वचून कशें मागप कशें करप देवा प्रार्थना कशी करप आनी देव आमकां कसो पावता तें शिकोवपा जाय आनी ती क्रिश्चनाचे वटेन तेंगे वटेन शिकोवपा जाय मुस्लिमा वटेन मुस्लिमा वटेन शिकोवपा जाय पूण चडशे हिंदू जे आसा तेंका चड मातशें शिकोवपा जाय कित्याक प्रत्येक प्रत्येक आठवड्या एक फाटीं तरी इश्कोला देवळां वचपाची वचपा सारकी तेंचे मनां येवपा जाय आतां भुरगीं ते देवा देव म्हणल्यार नाका